क्रिसमस डे हमसब आबै यऽ बहुत धूमधाम सऽ मनबै छी तकर बाद जे छै मियां सब जे होइया जे रोजा टेम मे पढ़ैया बर्थडे आबैया बर्थडे मनबै छी हमसब बहुत बढ़िऑं सऽ धूमधाम सऽ जे गिफ्ट होइया से गिफ्ट दैया बाल बच्चा के ओइके बाद जे छै से धर्म कोनो चीज के अथी भेल से लड़ाइये झगड़ भेल लड़ाइ झगड़ मे हम त्यागि देलहुॅं अपना जमाए बेटी के नहि फोन करबौ नहि हे ई करबौ ओहो फोन तोन नहि करैया नहि बात करै छी नहि चित करै छी मियां सब मे जे छै से लड़ाइ झगड़ नहि होइ छै रहै छै हमरा सब मे से नहि यऽ हमरा सब मे दियादनीयो सब मे लड़ाइ होइ छै तऽ दोसर दियादनी चुटकी लैत रहै यऽ जे भने होइ छै नीक भेलै ताहि दुआरे जे दियादनीयो सब पीठ पे नहि उठल तऽ दोसर दियादनी के लड़ाइ होइ छै तऽ हमहूँ सब नहि उठलहुॅं जे हमहूँ सब चुटकी लेलहुॅं जे हमरा मे तू चुटकी लैत रही तऽ तोरो मे चुटकी लै छियौ नीक भेलौ ताहि लेल लए के जे लड़ाइयो झगड़ भेल ककरो सऽ पड़ोसीयो अड़ोसीयो सऽ लड़ाइ झगड़ भेल तऽ ताहि दुआरे सऽ हमसब किछु नहि बाजलहुॅं जे नीक भेलै जहन हमरा लड़ाइ होइ छै तऽ तू सब नहि बाजै छी तऽ हमसब किया बाजबौ